अगर अस ट्रांसपोर्टेशन दी गल्ल करचै हां जेह्ड़े आऊटकट्स एरिया न उत्थै प्रॉब्लम ऐ ट्रांसपोर्ट दी होर ओह्दी कन्नै ट्रांसपोर्टेशन दी बजह कन्नै कोह्दे पर इफैक्ट पवा दा बंदे दी हैल्थ पर बहुत जादा इफैक्ट ऐ क्योंकि जेह्ड़े अच्छे अच्छे हॉस्पिटल न ओह् सारे ही अर्बन एरिया च लभदे न अगर अस रूरल च चली जान उत्थै डिस्पेंसरी होंदी उत्थै इन्नी फेस्लिटी नेईं होंदी होर केईं बारी केह् होंदा की तुंदे कोल ट्रांसपोर्टेशन एज ए मीडियम जे तुसें अगर तुसें ग्रांऽ तो सिटी आना ऐ ते ओह् प्रॉब्लम होंदी ऐ ते केईं बारी लोक स्किप बी करदे न क्योंकि ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम ऐ लोक उद्धर कि'यां जाना कियां आना ओह्दी बजह कन्नै ओह् उंदी हैल्थ केयर पर बी होर उं'दे पर काफी इफैक्ट पांदा होर केईं लोक नेईं पुज्जी सकदे हॉस्पिटल केईं बारी केह् होंदा की अगर कुसै दे बच्चे गी प्रॉब्लम आई जाये जां कुसै एडल्ट गी प्रॉब्लम आई जा तां ओह् पुज्जी निं पांदे ओह् पुज्जना कि'यां कि ट्रांसपोर्ट च बड़ी प्रॉब्लम ऐ अगर ट्रांसपोर्ट होऐ तां रोड़ ठीक निं होङन ते अगर रोड़ होङन तां मे वी ते बस ते मेटाडोर दी प्रॉब्लम होङन ते अगर बस ते मेटाडोर होंङन ओह्दे च इन्ना क्रॉऊड होग इन्ना क्रॉऊड होग की पुज्जना गै नामुमकिन होई जंदा तां एह्कड़े जेह्ड़े दूर दराज दे एरि्या न इत्थें एह्बी जाना ते एंबूलेंस जेह्ड़ी ऐ कॉमनली लभदी ऐ ओह्बी एबेलएवल नेईं होंदी ते अगर रातीं बरातीं भगवान ना करै कुसै गी प्रॉब्लम बनी जा ते ओह्दे ताहीं हैल्थ केयर नुहाड़ी हद्द तक्क इफैक्ट होंदी ऐ

नेईं मिलदी केईं बारी आम मेडीसन अर्बन सिटी च असेंगी लभदियां रौहंदियां ओह् उ'नेंगी मेडीसन बी निं लभदियां उत्थूं तोड़ी पुज्जी निं पांदियां ते अगर पुज्जङन की जेह्ड़े प्रॉपर ना आखदे निं जेह्ड़े प्रॉपर केह् आक्खदे बेसिक फेस्लिटी ऑफ मेडीसन ओह् उत्थै पुज्जी निं पांदियां की के प्रॉब्लम होई कुसै गी पेट प्रॉब्लम ऐ ओह् केह् करग ते सारा ओह्दा कोह्दे पर इफैक्ट आंदा हेल्थ केयर पर होर हॉस्पिटल होंदे आऊटकट्स पर ऐसा निं ऐ की गौरमेंट नै आऊटकट्स पर हॉस्पिटल एबेलएवल निं कीते दे न गौरमेंट नै कीते दे न पर ओह् उत्थूं धोड़ी पुजदी गै नेईं मतलब इन्नी प्रॉपर फेस्लिटी जेह्ड़ी इक्क अर्बन हॉस्पिटल च होग ओह् उत्थै पुजदे नेईं गौरमेंट हॉस्पिटल ते भी बी खु'ल्ले दो होङन पर प्राईवेट हॉस्पिटल ओह् ते उद्धर सर्व निं करदे हैन इद्धर केह् आखदे उसी ग्रांऽ आह्ली साईड हां तो आफकोर्स ट्रांसपोर्टेशन दा इक्क वाईटल रोल प्ले करदा ऐ इक्क हेल्थ केयर पर ते अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छी निं होऐ ते ओह्दा उद्धर दे लोकें पर काफी इफैक्ट पौंदा ऐ